अज्जकल ना स्टिचिंग दे बड़े तरीके आए दे न नमें नमें तरीके आए दे जियां जियां दुनियां च फैशन बदला दा इ'यां इ'यां स्टिचिंग दे तरीके बी बदला दे न ते मीं बी थोह्ड़े थोह्ड़े स्टिचिंग दी मतलब कि थोह्ड़ी थोह्ड़ी नालेज नेईं ऐ जियां के हून एह् धोती सलवार सींदे न ओह् बी मीं हैनी आंदी ऐ ओह् बी मैं सिक्खना चाह्न्नी आं जियां अज्जकल फेरन सूट न जां जियां कड़ाई करदे न कुर्ते पर ओह् बी ना मीं आंदी में में चाह्न्नीं चाह्न्नी आं में ओह् बी सिक्खां कि जियां जियां दुनियां च फैशन चला दा ऐ कि अज्जकल कुड़ियां आखदिया सानू धोती कुर्ते सीह् देओ सानू पलाजो फ्लेयर ओह् त चलो सीह् लैन्ने आं अस लेकिन धोती सलवार दा बी बड़ा रवाज़ ऐ ओह् बी आना चाहिदी सीना जियां हून फेरन सूट न ओह् बी आने चाहिदे न जियां अज्जकल कुड़ियां मते क्राप टॉप पांदियां न ओह् बी आनियां चाहिदियां न मतलब कि स्टिचिंग दे बड़े तरीके न ते में चाह्न्नी आं कि सारे मिगी में सिक्खां ते थोह्ड़े अग्गैं बधां